کیا میری بات اوبیر کمپنی سے ہو رہی ہے جی میں عثمان غنی بات کر رہا ہوں جی میں پٹنہ ایئرپوٹ سے گاڑی بک کیا تھا پورنیہ کے لیے جی اس میں پیمنٹ دکھا رہا تھا آٹھ سو روپیہ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد آپ کے ڈرائیور بارہ سو روپیہ مانگ رہے یہ چار سو روپیہ کیوں زائد لے رہے ہیں

ابھی تک میں نے جتنے بار بھی بک کیا ہوں تو جتنے پیمنٹ اس میں دکھاتا تھا موبائل میں اتنا ہی دیتا چلا آ رہا ہوں یہ ابھی زیادہ کیوں آ رہا ہے جی

ٹھیک ہے اوکے